मेरा नांऽ आदित्य शर्मा अ'ऊं उन्नियां सालें दा ते अ'ऊं कालेज पढ़ा ना अ'ऊं तुसें ईं अज्ज फोनै दे नैगेटिव मतलब बुरे ओह् सनाना चाह्न्नां बुरे अ'ऊं बुरी गल्लां सनाना चाह्नां मतलब फोन अजकल इ'न्ने मैहंगे होई गेदे मतलब क मेरे भापै मिगी पैसे दित्ते दो लक्ख रपेआ मिगी फोन लैने बा थोह्ड़ी बिपता आई घर असें फोन फोन लैना असें लैने थोह्ड़ी मुश्कल होई पर इक गल्ल तुसें ईं सनाना चाह्न्नां अ'ऊं फोन अजकल इ'न्ने मैंह्गे होई गेदे जीएसटी बगैरा लग्गै दा फोन लैना मुश्कल होई दा फोनै ई जदूं बच जदूं पैह्ले जमानै ई फोन नेईं होंदे तां जिंदगी ठीक चला दी ही मतलब ते कोई मतलब एह्दे कोई ओह् निं ऐहे बुरे प्रभाव नेईं हे मतलब कि एह् दिक्खो अजकल फोनै दे इन्ने प्रभाव न कि अक्खियां खराब होई जंदियां निक्के निक्के बच्चे दियां बचपन चा शुरू बचपन चा गै शुरू करू दे फोन अक्खियां खराब होई जंदियां उ'ने ईं सिर पीड़ होई जंदी चश्मे लग्गी जंदे इन्ने इन्ने मुट्टे फोन इ'न्ने हार्म इन्नियां इन्नियां ग रेडिऐशन छुड़दा फोन जेह्दे कन्नै सिर पीड़ अक्खियां अजकल साढ़े जानवर न इ'ने ईं फोन दी रेडिऐशन नै इन्ना इन्ना मरी जंदे जानवर अद्धे शा जैदा जानवर मरी दे ते होर फोन इन्ने मैंह्गे न ते ए एह्दी एह्दी फट्टने दे चांस बी होंदे फोन पैह्लें पैह्लें फोन नेईं होंदे हे ते लोक इ'यां पूरे स्हेई तरीकै नै जीयै दे हे कोई मतलब इ'यां इक दूऐ गी खत लिखी दिंदे हे बा अजकल जिंदगी फोन दी बजह कन्नै असान बी होई दी ते बेकार बी होई दी न्हाड़ी बजह कन्नै लोग फोनै र गल्ल करदे करदे मतलब उ'ने ईं सिरफ अक्खियां उं'दियां खराब होई जंदियां स ब्रेन हैमरेज होई जंदा कुसै लोकें गी ते होर होर लोक जदूं में फोन लैता ते बड़ी बिपता ही एह् इक लक्ख रपेऽ दा फोन लैता में बड़ी मुश्कलै नै लैता में फोन मेरे भापै फोन दित्ते हा जदूं बड़ी बिपता ही साढ़े घर ते होर होर केह् आक्खां तुसें गी फोनै दे बारे च फोन फोन जिंदगी असान बी करदा ते बुरी बी करदा बा न्हाड़े बड़े बेकार प्रभाव बी हैन तुसें ईं होर केह् सनांऽ अ'ऊं होर होर फोन फोन इक ऐसी चीज ऐ जेह्दी बजह कन्नै निक्के होंदे गै बच्चा मतलब हून अजकल दिक्खो निक्के निक्के बच्चे न ओह् जम्मदे गै फोन लेई लैंदे फोनै ई लग्गे दे रौंह्दे न बचपन दा गै उं'दियां अक्खियां खराब होई जंदियां बड्डे होंदे होंदे ओह् भलेआं गै मतलब उ'ने ईं बमारियां होई जंदियां अक्खियें दियां सिर पीड़ लगी सिर पीड़ शुरू होई जंदी अक्खीं अ चश्में लग्गी जंदे इन्ने मुट्टे मुट्टे उं'दी ग्रोथ निं होआ दी ढंगै दी ओह् इ'यां बमार रौंह्दे हर बेल्लै ओह् चिड़चिड़े रौंह्दे होर कोई कम्म निं कम्म दस्सो ता लड़ाइयां करदे फोनै दी बजह नै इन्ना बुरा प्रभाव पवै दा इक मूवी बी आई दी ही फोनै र जेह्दी बजह नै सनाए दा हा कि कि फोन दी बजह नै किन्ने प्रभाव पवै दे जानवर साढ़े मरा दे इं'दी रेडिऐशनां जेह्कियां जेह्कियां एह् फोनै दी रेडिएशनां होंदियां इं'दी बजह नै जानवर मरै दे जानवरै रेडिऐशन जानवर अद्धे मरी जंदे अद्धे शा जानवर जेह्के साढ़े पैंछी न एह् फोन दी रेडिऐशन दी बजह कन्नै मरीं दे फोन दी रेडिऐशन दी बजह कन्नै होर जेह्के टावर न फ मोबाईल टावर ट न इं'दी बजह कन्नै अगर तुस मोबाईल टावरै कश तुस अद्धा घैंटा खड़ोई जाओ तां सिर पीड़ शुरू होईंदी सिर पीड़ शुरू होईंदी होर सिर पीड़ बमार ब्रेन हैमरेज होई जंदा अ अक्खियां खराब होई जंदियां इन साढ़े अज्ज इंडिया च वर्लड च ओह् फोन दी बजह कन्नै इन्नियां ओह् चला दियां कि बमारियां चलै दियां कि सा साढ़े जेह्के पैंछी ओह् ऐ जे क्षमता ओह् खत्म होई दी अजकल फाइवजी चलै मतलब विकास होआ दा गै बा फाइव जी जेह्का ओह्दी बजह नै बी इन्ने प्रभाव पवै दे होर धनन्नवाद